फिल्म कलाकार जे आसात कितलेशे फिल्म कलाकार आसा सद्द्या तांचे विशीं जें कितें आतां युट्यूबार येता किंवां पेपरांनी येता तें सगलें खरें आसता अशें ना अचूक आसता अशें ना आनी तें खरें म्हणजे गरजेचें नाच कित्या खातीर कारण तें खुबशें फेक आसता आनी खुबशें अश्लील आसता आनी खुबशें म्हणजे आताची जी पिडी आसा ते पिडीयेक वायट गोश्टी कडेन वळोवपी अशें आसता कारण आतांची पिडी ही एक तर अनुकरण करता आनी जें कितें करता जें कितें फिल्म एक्टर्स करता कलाकार करता तशेंच करपाक आताची पिळी पळयता तशें केंस वाडोवप तशें हेरकट करप तशें कपडे घालप हें सगलें जालें ताचे बरोबर तांचे जे अफेर्स आसतात ती खुबशीं तेंचें अफेर्स आसतात म्हणजे तांकां नितिमत्ता अशी पळोवपाक गेल्यार खुबशी कमी अशी दिसता म्हाका त्या पध्दतीन वागपा खातीर आतांची पिडी प्रयत्न करता आनी तशें करतगीर खरें न्ही आमची जी पिडी आसा ती वायट गोश्टीं कडेन वळटा कारण फिल्मांक किंवां जें कितें फिल्म कलाकार दाखयतात ते सोजवळ अशें म्हण दाखयतात पूण तें पळयल्यार खुबशे फिल्म कलाकार गुटख्याचे किंवां तंबाखूचें किंवां प्रत्यक्ष कोंण्डोमाचें अश्यो जायराती उघडपणान करतात आनी ती खरें म्हणजें तें जें आमी पळयतात किंवां तें ज्या ज्या पद्दतीन वागतात तें आमी खरें म्हळ्यार सगलीं कुटूंबान तें पळोवपाचें वाचपा सारकें आसना पण हें जें वायट जें आसा तें वायटूच आतांचीं पिडी घेता आनी पिडी एक अधोगती कडेन वळटा हें लक्षांत येता तेन्ना फिल्म कलाकारांनी वागतना एक नितिमत्ता बाळगूपाक जाय तांचें जें पर्सनल लायफ आसा तें उघडपणान अशें युट्यूबाचेर किंवां फेसबूका वयल्यान जाहीर जाता आनी तातूंतल्यान एक नट किंवां एक नटी कितलेशे अफेर्स करता तेंचे कितलेशें वायट गोश्टी चलतात तीं कितलींशीं अशें करून लिव्हीन रिलेशनांत रावतात हें उघड जाता आनी तें पळोवन आयची पिडी जी खूब बऱ्या प्रमाणांत वाट लागत आसा आमची भारतांत तरी ह्यो गोश्टी जास्त घडटा तेन्ना आयची पिडीन जर बरी जावपाक जाय जाल्यार राष्ट्र प्रेमी जावपाक जाय धर्म प्रेमी जावपाक जाय आमच्या राष्ट्रांक किंवां भारतांत ज्यो समस्या आसात पळोवपाक गेल्यार भ्रश्टाचार ही एक व्हडली समस्या आसा आतंकवाद ही तर तेज्या व्हडली समस्या आसा तशेंच ड्रग्स ह्या ड्रग्सांनी कितलेंशीच शाळां काॅलेजां किंवां कितलीशींच ल्हान ल्हान भुरग्यांचे सुद्दां वाट लागल्या आनीक मोटी प्रमाणांत भायले लोक येवन सुद्दां ड्रग्स आमचे भारतांत विकतात आनीक गुप्तपणान शाळेची भुरग्यांक सुद्दां तेजी पोचयतात तेंचे पर्यंत पावयतात तशेंच आतां तीग दोग तीग जर कालूच पेपरार आयला एक कमी वयाच्या भुरग्यान तीग जाण भुरग्यान मेळोन त्या भुरग्याक भरपूर मारला आनी ताका बरो तकलेक मार बसून हाॅस्पिटलांत व्हेला कारण तांकां ड्रग्स त्या भुरग्याकडच्यान मेळूना अशें कितें तरी तांचे आसा ह्यो अशें पद्दतीन आयची पिडियेक जर वाट लागपा सारकी आसा अश्यो गोश्टी तर त्यो खरें म्हणजे फेसबूक आनी सोशल मिडिया मार्फत सद्द्या अशें जालां की तें जाहीर जाता आनी आमच्या भुरग्यांक सतत तें पळयत रावतात मागीर तांकां पयलीं जें आमी पयलीचे लोक जशें कबड्डी खेळटाले खोखो खेळटाले किंवां मैदानी खेळ खेळटाले किंवां अशें देवळांनी वताले प्रवचनां पुराणां किर्तनां हें सगलें आयकताले देवळांतले सगळें उत्सव साजरे करपाक पयलीची पिडी उरताली तशें आतां ना कारण आता जे वतात तें खंय जाण्टेच वतात आनी भुरगे सगळे ह्या सोशल मिडीया मार्फत हें सगलें फिल्म एक्टरांचें जें कितें चल्ला तें पळयत रावतात किंवां एक चर्चा करत रावतात आनी स्वताच्या जिवनाचीय वाट लायतात आनीक आमचे देशाची खरें म्हणजे अशें पद्दतीन एक अधोगती कडेन वचपाची वाटचाल आसा म्हण फिल्म कलाकारांनी एक भान दवरून वागचें तांचें जें पर्सनल लायफ आसा तें जितल्या पद्दतीनी फेसबूकाचेर वा सोशल मिडियाचेर जाहीर जाता तांकां तें तांकां तातूंत एक अप्रुप दिसता कारण तांका तांची टिआरपी वाडटा पूण तातूंतल्यान आताची पिडी वायट जाता हाजे विशी ताणें भान दरपाचे हा आताची पिडी वायट जावप म्हणल्यारूच आमचो भारत देस अधोगती कडेन वळप तेजे खातीर तेणें विचार करपाक जाय आनी ही फेक निव्ज आसता बरीचशीं त्या फेक निव्जान सुद्दां सगले जाण अशें चड टायम वेस्ट करतात आनी तें पळयत रावतात आनी मोबायल हातांत घेतलो किंवां हें जर पळयत रावलें जाल्यार आमचें शरिराक तें हें वता रेसी वता आनी खुबश्यो वायट गोश्टी बी त्या मोबायलांतल्यान घडटात म्हण जाता तितलें हें फिल्म कलाकारांचें जें कितें वागणें आसता ताजे विशी आमी जागृत रावपाक जाय आनी एक गरज ना तशी तांणी तें ओपन करचें आनी आमी तें पळोवचें पूण पळयतलो मागीर तातूंत हें जाता न्ही दृश्टा दूर्शवर्शा तबत्तहा अशें संस्कृतांत सांगलां जो दृश्टाचो पळोवपी आसा तो त्या दृश्यान बद्द जाता तो त्या दृश्यांक गुरफट्टा तशें जावपाचो प्रयत्न करता सगले आपल्या रुशीमुनीन सांगून दवरलां पण सद्द्याची स्थिती बिकट आसा म्हण फिल्म कलाकारांनी ध्यान भान दवरून आपलें सगलें वागणें चलणें उलोवणें सगलें तेचें आसता काया मन वाचा आनी कशी ती शुध्द आसतली हाजे विशी तांणी जागृतकाय दवरची इतलेंच आसलें